मुंहिंजा पसंदीदार बुक आहिनि जंहिंमें अधूरी दास्ता वर्ण ऐं द हिस्ट्री ऑफ़ कराची इहे टेई त मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि पर हिननि मां वधीक में वधीक मूंखे चाह पढ़ण जो हिस्ट्री ऑफ़ आहे जे लिखियो आहे गुलहसन इनमे हिन हिस्ट कराची जे वारे मे सभु डिटेल लिखी ताईं जंहिंमें फ़ोटोज आर्टिकल्स ऐं हुता जा माण्हूं कीअं रहंदा हुया इहो मूंखे बुक इन करे वणंदो आहे जो असांजा वॾा ॾाॾाणा नानाणा सभु पंहिंजो घरु छॾे करे कराची मे रहंदा हुया पहिरियों पाकिस्तान मे विरांङे खां पोइ अची करे इंडिया मे रहनि चालू कयो हिंदुस्तान में त पोइ मूंखे उहो ॾिसण में मज़ो सोचिंदी आहियां थो हुते कीअं रहंदा हुया पहिरियों कीअं कराची मे पंहिंजी लाइफ जिंदगी गुजारींदा हुया हुता जो माहोल कीअं हुयो त उहो मूंखे केतिरा ही दफ़ा वणंदी आहियां त मूंखे हो ॻाल्हियूं बि वणंदी आहिनि हिन करे मां इहो बुक घटि मे घटि चाइनि खां पंज दफ़ा ताईं पढ़ी चुकी आहियां